समाचा र मीडिया असांजे व्यवसाय खे विकसित करण में असांजी ख़ूबु मदद कंदी आहे जीअं असां पंहिंजे कंहिं बि कम जो विज्ञापन ॾींदा आहियूं त विज्ञापन पढ़ी करे हू माण्हू असांजे दुकाननि ताईं पुॼंदा आहिनि पोइ सामान वठंदा आहिनि हुन खे प्रयोग कंदा आहिनि असांजी बिक्री बि हिन सां थींदी आहे और असांजे सामाननि जो प्रचार प्रसार बि थींदो आहे असांजी दुकाननि जो नालो बि थींदो आहे त हिन तरह सां समाचार मीडिया असांजी ख़ूबु मदद कंदी आहे असांजी न असां समाचार हुन में ख़ूबु सारा खंड हूंदा आहिनि जंहिंमें किसान और लघू उद्योग सभिनि जा कुझु न कुझु हुन में विज्ञापन हूंदा आहिनि त माण्हू उहो सभु पढ़ी करे हुन तर्फ़ु वेंदो आहे और हुन जे बारे में हुननि खे जानकारियूं खे मिलंदियू आहिनि और उहो जन हुननि जानकारियूं वठी करे उहो जन पंहिंजा कम बि कंदा आहिनि त हिन तरह सां समाचार मीडिया असांजी ख़ूबु मदद कंदो आहे